पेटीएम पेटीएमके पेटीएम ऍपके द्वारा कहीके पैसा कही ट्रान्सफर हो सकैत छै एकरामे बहुत जादा सुविधा छै जैसेकी शहरके आदमी गाँवमे पैसा भेज सकैत छै पेटीएमके द्वारा पेटीएममे आधार कार्ड लिंक्ड रहैत छै पासबुक लिंक्ड रहैत छै ओकरो द्वारा पासबुकके द्वारा पासबुकके द्वारा फोन नम्बरके द्वारा पेटीएम ऍप चलैत छै ओकरासँ दू आदमी जैसेकी गाँवके आदमीके शहरमे पैसा भेजी सकैत छै आओर शहरके आदमी गाँवमे पैसा भेजी सकैत छै पेटीएमके द्वारा पेटीएम ऍपके यही यूज छै पेटीएम ऍप जबसे एलै बहुत सुविधा हो गेले जैसेकी कोइ बच्चा ऊच्चा परीक्षा दए जाइत छै तऽ साथमे पैसा ऊसा लेके नहि जाइत छै काहेकि पैसा लेके जाइत छै चोरी चपाटी हो जाइत छै ईसीलिए फोन पे फोन पे यूज करैत छै ओकरेसँ ओकरे पर पैसा रखैत छै ओकरेसँ ट्रान्सफर करैत छै ईसीलिए अब फोनपेके बहुत यूज हो गेलऽ पेटीएमके पेटीएम ही चलैत छै आब कैश ओतना नहि ऑनलाइन ही चलैत छै सब पेटीएम ऍप ही चलैत छै आओर पेटीएम ऍपके जबसे पेटीएम ऍप आएल छै तऽ बहुत सुविधा छै मतलब की नहि गाँवके आदमी सबकेँ दिक्कत नहि शहरके आदमी सबकेँ दिक्कत नहि छै परीक्षा देइ ला जाइत छै सेन्टर पर नहि ओकरा सबकेँ दिक्कत खाए पिऐमे बहुत सुविधा रहैत छै चोरी चपाटी भेल ओ सबसँ तऽ बची गेल ईसीलिए पेटीएम ऍप बहुत अच्छा ऍप छै पेटीएम ऍपके यूज बहुत अच्छा छै सबकोइ पेटीएम ऍपके यूज करैत छै तऽ जब सब पेटीएमे ऍप तऽ बहुत सुविधा हो गेले ईसीलिए पेटीएम ऍप पर रहना चाहिए